दानिया बुंनोसै आं सोलोंथाइनि सोमोन्दै सोलोंथाइ दा सोलायबोगासिनो दङ गोदोनि सोलोंथाइआ माबायदिमोन बिनि सोमोन्दै आं फंनैसो बुंग्रोनि गोदो सोलोंथाइआ गुदि फरायसालियाव साथाम साब्रै फोरोंगिरि थायोमोन जे बिसोर फोरोंगिरिफ्रा थोजासे फरायसा फरायसुलि उन्दै उन्दै गथ'साफोरखौ गुदि फरायसालियावनो मोजाङै सोलोंबोखानो हायोमोन हांखो जथायनाय क ख एबा ए बि सि बा अ आयानो जा जे फोरोंगिरिफ्रा साथाम साब्रै गाहाम थायोमोन नालाय गोदोनि दिनाव सोलोंथाइखौ मोजाङैनो होबोनो हायोमोन आरो दाथ' जोङो नुनो मोन्दों दानि दिनाव सोलोंथाइ होनोब्ला गथ'साफोरखौ मोजाङै जुदि रोंगौथि रोंहोनोब्ला जोङो प्राइभेट इस्कुलाव लांनो गोनां जायो दा प्राइभेट इस्कुलाव साफ्रोमबो बा मोनफ्रोमबो साबजेक्टनि फोरोंगिरिफ्रा साफा साफायै थायो बेखायनो प्राइभेट स्कुलफ्राव सोलोंथाइखो मोजाङै होनो हायो होनजायो आरो जेनेबा इंलिसनि इंलिसनिया गुबुन आलादा फोरोंगिरि थाखायो सानखान्थिनि इंराजिनि बर'नि हिन्दीनि गासैबो साबजेक्टनि साफा साफा फोरोंगिरि थाखायो आरो टाइम बाय टाइम फोरोंनाय जायो बेखायनो क्लासफोराबो मोजाङै जायो नालाय प्राइभेट स्कुलफोराव थोजासे माने गथ'साफोरखौ उन्दैनिफ्रायनो होबोनो हायो आरो दा जों दा नुनो मोन्दों दानि दिनाव जोंनि सरखारि स्कुलफोराव बा सरखारि फरायसालिफोराव माने फोरोंगिरि खम थानायनि थाखायनो फरायसाफोरखौ मोजाङै माने फोरोंहरनो हाया जाहैयो आरो सासे बा सानै फोरोंगिरिया गासैबो साबजेक्टखो फोरोंनोगोनांब्ला ओरैबायदि माने आख' फाख' जायो आरो गासैबो साबजेक्टखोनो फोरोंनो गोनां जायो इंलिस बर' आरो साइन्स ससेल बेफोरखौ दा मोनफ्रोमबो साबजेक्टखौनो सानैल' फोरोंगिरिया फोरोंनांगोब्ला फोरोंगिरिफोरा हाख'वा जायो दा आगोलनि दिनावबो गोदोनि दिनाव फरायसाफोरखो फोरोंनो सानै साथाम गाहाम थायोमोन नालाय रोंबायमोन आरो गोदोनि दिनाव प्राइभेट स्कुलबो गैयामोन बेखायनो बेयावनो होजुबो आरो एलपि स्कुलावनो थाखाजुबो फोरोंगिरियाबो थोजासे मोनो आरो गासै गामिनि फरायसाफोराबो बेवहायनो फरायनो गोनां जाथारोमोन आरो बिब्दियैनो रोंबोदों रोंनानै बिदिनो गोबां गेदेर गेदेर ड'क्टर इन्जिनार अफिसार अफिसार बिदिनो गोबां माने फरायसाफोरा फरायनानै गावबा गावनि रोंगौथिखो थारमाने जौगाहोनो हादोंमोन आरो गावबा गावनि आथिङाव गसंनो हादों बिथांमोना दा बिब्दिनो जों दा नुनो मोन्दों आरो आंबो सानसे समाव प्राइभेट स्कुलाव जि बोसोर आं हाबबोदोंमोन जे बेवहाय माबोरै सरखारि स्कुलाव माबोरै बा प्राइभेट स्कुलाव माबोरै फोरोङो बेनि माने भाबखो आं मोनबोजोबदों आरो बेखायनो आं दा बुंनो हायोदि जे गथ'साफोरखो दानि दिनाव प्राइभेट स्कुलाव होयोब्ला जौगालांनो हायो सराखारि स्कुलाव होयोब्ला जौगालांनो हाया होननानै नाथाय बिदि नोंला दा जोंनियाबो सोलायबाय जे दानि जुगा मबाइलनि जुग बेखायनो मबाइलजोनो जों गासैखौबो मोनजुबो उन्दै उन्दै गथ'फोरा उन्दैनिफ्रायनो मबाइल आखाइआव लानानै थुबाय थायो ओमफ्राय किसुमान खामानिफोरखो रोंलाङो बेवहायनो फरायनायनि किसुमान माबाफ्राबो दं बेखौबो बिसोर रोंबोयो दा बेखायनो जों बुंनो हायो जे जोंनि सरखारि इस्कुलफोराबो बिदि नोंला आरोखि मानो होमब्ला सरखारनिफ्राय किसुमान थोजासे बिजाबानो जा गाननाय जोमनाय फारसेनिफ्राय नांगौखौ मोनो आरो फोरोंगिरिफोरा जोंनि सरखारि स्कुलावबो थोजासे दं मोनफ्रोमबो साबजेक्टनि थारमाने फोरोंगिरिफ्रा दं बेखायनो जोङो फोरोंनो हायो आरो दा मोजां नुबोयो प्राइभेट स्कुलफोरबायदि जोंबो नाजागासिनो दङ आरो नाजादोंबो आरो जों हादोंबो आरो फरायसाफोरखो जोङो प्राइभेट स्कुलनि बायदि फोरोंनो माने हादों आरोखि बेफोरबायदिनो जौगालांखोग्रा आंबो नुनो मोन्दों जे बिदिनो लासै लासै जौगालांबाय थागोन आरो जौगाबोदों बेखौ आं नुोन मोनो दा दानि दिनाव फरायसाफोरा जोंनि फरायसाफोरा गोबां पारसेन्ट लानो हायो जे पारसेन्ट लानानै माने जौगालादों पारसेन्ट लानानै जोङो फोरोंगिरिफोरखौबो थिसननो हादों जे मार्कफोरखौ बुरजा बुरजा लानो हायो माने दानि जुगाव फरायसाफोरा गोरोंनि सायाव गोरों ओंखारलांबाय बिब्दि जौगानायखौ जों नुनो मोन्दों आरोखि बिदिनो जोङो जौगालांबाय थाथों जोंनि बर' समाजाव बर' बिजोंजों फरायनानैब्लाबो जोङो इंलिसफोराव एक्सपार्ट जानाय जोङो फरायसाफोरखो नुनो मोन्दों आरोखि जे फोरोंगिरिनि थुलुंगानाय मोननायजों बा बिमा बिफानि थुलुंगानाय मोननायजों गथ'फोरनि जौगाथिजों जोङो नुनो मोन्दों आरो बिदिनो जौगालांबाय थाथो आरो फरायसाफोरखो जोङो बेफोरबायदिनो गावनि इयुननि थांखिखो जेन जाफुंहोनो हाथो दे दानि फरायसाफोरा बिसोरनो उनाव बिसोरनो मा जाहैनांगोन जोंनि ओ माने जाय मावनोगोनां खामानि दं बेफोरखौ बिसोर जाहाथे इयुनाव मावलांबाय थानो हायो बेखौनो जोङो आसा थियो आरो दा आं दिनै बेखिनिखोनो बुंनानै दोनथ'बाय इखिनियावनो